ہندوستان کا بہت ایسا جو ڈسٹرکٹ ہے جیسے سہرسہ وغیرہ سہرسہ ہو گیا فر آپ کو مدھے پورہ ہو گیا اکثر میں بائک سے ہی سفر کرتا ہوں کیونکہ بائک اپنی ہوتی ہے بائک اپنی ہوتی ہے اور بائک سے جانا ہمیں بہت ہی پسند ہوتا ہے کیونکہ میں میں آرام سے میں چلاتا ہوں لگ بھگ فورٹی اور ففٹی کے ایوریج سے میں چلاتا ہوں اور آسان آسانی سے میں اس منزل تک پہنچ پاتا ہوں اس منزل تک میں پہنچ پاتا ہوں اکثر میں دربھنگہ ہو گیا دربھنگہ ہو گیا میں برونی ہو گیا اور جو ہے بیگو سرائے ہو گیا میں اکثر اتنا جو لگ بھگ ڈیڑھ سو اور ایک سو کلو کا جو ڈسٹینس ہے میں بائک سے اکثر میں جایا جایا کڑتا ہوں اکثر اور میں جب بھی یونیورسٹی جاتا ہوں میں بی این ایم یو یونیورسٹی مدھے پورہ جب جاتا ہوں تو میں بائک سے ہی جاتا ہوں اس لیے بائک سے جانا مجھے بہت ہی پسند ہے اور جو ہے بہت سارے جو ریسر ہوتے ہیں ریسر کی جو بائک ہوتی ہے تو ان کا جو بائک ہے وہ بہت ہی اچھی بائک ہوتی ہے اس بائک سے لانگ ڈسٹینس انسان جو طے کر پاتا طے کر سکتا ہے جیسے برونی جیسے پٹنہ ہو گیا کولکاتہ ہو گیا یہ سب جو ڈسٹینس ہے لگ بھگ چار سو پانچ سو کلو میٹر کا جو ڈسٹینس ہے تو یہ سب لوکل بائک سے ہو نہیں پاتا ہے جب لوکل بائک سے آپ زیادہ ڈسٹینس کا دوری طے کرتے ہیں تو کم سے کم ایک دو جگہ کم جو ہے اسٹے کرنا پڑ جاتا ہے اسی لیے جو ہے اسی لیے اچھی بائک کا استعمال کریں اور زیادہ دور جانے میں اچھی بائک کا ہی استعمال کرنا میں کرنے میں بہتر ہے